जोङो नाखौ नाखौ जेखाइ खबाइ लानानैनो जों गावबागावनो हमफैनो हायो जों सरखारनि जेबो सहाय नांलाया जोङो हौवाफ्राबो जे लानानै दैमायाव दैमायाव साथनानै लायलानो जोङो जानोबो मोनो माखासे थोजासे जानो लाखिनानै लानानै जोङो फाननोबो मोनो माखासे आरो बे फाननायजोंनो बानजुथ संख्रै थाव बायनानै लांनोबो हायो जोङो मालाबा समाव जोङो बायनो बायनांलाया जोङो गावबागावनो दाहायलानो जों मोनजायो मोननो हायो जेखाइ खबाइ लानानै थोरसि लानानै जोङो साथनो गोसोला साथनोबो हायो आरो जिखाइ जेखाइजों गुथनो होनलाबो जोङो हायो जोङो मोनना नोङा मोनबोयो नाखौबो जोङो गावबागाव जानो आन्थाबो मोनबोयो आरो फानलायनाय फानलायजासेबो जोङो फाननोबो हायो आरो आरो जोङो बेजोंनो आरामसे ना ना एवनानै जानोबो हायो

आरो जोंहा खांख्राइ खांख्राइफोरबो हामानै जानो हायो ना नाखौ गुथनाब्लाबो जोङो खांख्राइयानो माबाफ्राव बिलोफ्राव बा दंग'फ्रावनो जोङो हमलाबायनानै मोननो जों बेखौनो बाथोन देनानै जानोबो हायो जोंहा बिफोरखौ बायनो जोंहा जेबो सरखारनि जेबो नांलाया आरो आरो जोंहा बेबायदिनो गथ'फोरनोबो ना फानै फानै बुथुमानै समाव मुलि दावगालिबो जों बायनानै होनो हायो बेफोरनो जोङे समाव ओंख्रि गैयालाबो बिफोरनो नाफोरजोंनो जानो हायो ओंख्रियाव ओंख्रियाव होनान होनानबो जानो हायो एरैनो एरैनो बाथोनफोरबो जानो हायो फाजाबो जानो हायो मोननो नाखौ मोननोला